آج کل اسکولوں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو جو کچھ اہم باتیں ہیں جو بچوں کو سکھانی چاہئے جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے جیسے اگر اسٹوڈینٹ لڑکی ہے تو اس کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا چاہیے ماں باپ کی عزت کرنے کے بارے میں بتانا چاہیے رشتے داروں کی عزت کرنے کے بارے میں بتانا چاہیے وقت کی پابندی کرنے کے بارے میں بتانا چاہیے جو آج کل کے وقت میں بہت زیادہ اہم ہے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے بڑھاوا لینا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کھیلوں کے بارے میں کہ کھیل ہماری زندگی کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں اور آج کل بہت سارے اسکولوں سے کچھ چیزیں غائب ہیں جیسے کہ اسکولوں میں لیب میں پریکٹیکل نہیں ہوتے ہیں کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جن میں پریکٹیکل لیبس ہیں لیکن پریکٹیکل ہی نہیں ہوتے ہیں اور کچھ اسکولوں میں تو پریکٹیکل لیبس ہی نہیں ہے اسکولوں میں ایک اچھا ڈسپلن نہیں ہے کہیں کہیں ٹیچر وقت کے پابند نہیں ہیں